وعلیکم السلام کیا لینا ہے کون کون سا لینا ہے

اپنے سپول ضلع میں ضلع میں تو یہ ہے ہے امرود ہے آم ہے کٹہل ہے

آپ کون سا لیجیے گا کون سالینا ہے کون سا آم لینا ہے ایک پودا کا قیمت تین سو روپیہ ہے چیز بھی تو اچھا مانگ رہے ہیں سو روپیہ والا اتنا خراب نہیں لیتا اچھا نہیں لیتا

پانچ سو روپے درجن میں سپول ضلع ضلع کی مشہور دکان ہے جی آپ کو اچھا ملے گا لیچی کا پودا دو ہزار روپے درجن ملے گا

آپ کو لینا ہوگا دکان پر آ جائیے گا سلام علیکم